हमारे क्षेत्र में मुख्य कलाओं में मिथिला शिल्प कला एवं मिथिला मखान एवं पान उद्योग सबसे आगे चल रहा है अभी जो कि कुछ वर्षों में जिनका बहुत ही ज़्यादा उत्थान हुआ है मिथिला शिल्प कला जो कि मधुबनी पेंटिंग के नाम से बहुत से जगहों पे हमारे हर रेलवे स्टेसन पे रेलवे में इनका बहुत ज़्यादा प्रकाशित किया जा रहा है जिससे बहुत आगे बढ़े हैं और मिथिला का सम्मान बढ़ रहा है मिथिला पान मखान अब जो है हमारे क्षेत्र से लेके बहुत जगह तक आगे तक जाके अभी उनका प्रचलन हो गया है जिसकी व्याख्या हम कर सकते हैं कि हमारे दृष्टिकोण से हमारे व्यवसाय में इन सब चीज़ों में ग्रोथ मिल रहा है जैसे कि व्यावसाय एक लीची हमारे यहाँ पे मुज़फ़्फ़रपुर का बहुत ज़्यादा फ़ेमस होता था जो कि अभी जगह जगह पहले कहीं कहीं शहरों में भी मिलता था और अभी जो है वो बहुत जगहों पे मिलने लगा है जिनका की सबसे मेन मुख्य उद्देश्य ये था कि दरभंगा से दरभंगा से एयरपोर्ट चालू होने के बाद यहाँ से लीचियों का जो व्यवसाय है इतनी जल्दी कहीं पे पहुंच जाना बारह घंटे के अंदर अंदर जिससे बिल्कुल जिसमें कि वो बिल्कुल तरो ताज़ा रहते हुए दूसरे प्रदेश पहुंच जाते हैं और वहाँ के पब्लिकों को वो फल बहुत ज़्यादा भाता है बहुत सारे पारंपरिक वाली स्वदेशी स्वदेशी में हम लोगों के पास में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं जैसे अचार हो गई मिठाई हो गए आम हो गए ये इन सब चीज़ों का जो है हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा उपज होता है और इनका हम एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के लिए जो है हस्तांतरित करते हैं इस हस्तांतरन में राज्य स को बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा भी होता है और राज्य जो है बहुत आगे भी बढ़ता है